हाँ हम सुबह के समय जो प्राणायाम एवं योगा अभ्यास आदि करते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं कि उस समय सुबह के समय जो है हमारा मन बड़ा शांत एवं निश्चल भाव से रहता है उस समय हम भगवान सूर्य को जो प्रणाम करते हैं उससे हमारी आयु यश एवं हमारी स्मरण शक्ति विशेष प्रबल होती है और योगा अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि योग करने से हमारे शरीर की अस्थियाँ हड्डियाँ लचीली रहती हैं एवं हमको हमारे स्वास्थ्य में जो है भूख प्यास आदि जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए विशेष योगदान है इसमें हमको अगर हमारी भूख प्यास समय से और सही लगी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य हमारी आयु आदि बहुत ही आगे बढ़ेगी और हमारी आयु विशेष जो है लाभ प्राप्त होगा हम वो कम से कम साठ साल उम्र जो है इससे प्राप्त होगी